हांवें कोंकणी पद्दतीन गोंयचे पद्दतीन चण्याचो रोस केल्लो आणी तो खाल्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयले की तो चण्याचो रोस तितलो रुचकर जालो ना तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयले की म्हजे कितें तरी चुकला आणी हांवें मागीर ताका बरी फोण्णाी घाली त्या फोण्णेक हांवें सासवां हिंगाचो पावडर करबेलाची बरी पानां चार मेथये दाणे अशें घालून आनी निमणें इल्लोसो हळडीचो पावडरय घालो आनी ती फोण्णी तातूंत बरी चुरचुरीत वतली ती फोण्णी घालून जातकीर परत ताची चव पळयली जाल्यार ती खूब रुचकर जाल्ली टेस्टी जाल्ली